आं तिनालि बाजारनिफ्राइ बिसिना साल सिरिनि बायनानै लाबोदोंमोन बियो जोबोद मोजांथारमोन आरो बियो गोबाव जोरगोन बे गुनफोरबो अरनाय नङा आं बेखौ रं गोनां मोजां नुनायखाय एसे खम दामआवनो बायनानै लाबोनाय जादों